बिहार घुमै ला स्थानीय परिवहनके विकल्प ट्रेन अछि बस आओर ऑटो रिक्शा तऽ काफी प्रचलित भऽ रहल छै ई रिक्शा खास कए कऽ ई बीचमे तऽ अहाँ सब जगह ई रिक्शा उपलब्ध यऽ अहाँके अगर स्थानीय कतौ लोकलमे घुमयके यऽ तऽ ई रिक्शा बहुत सही चीज छै आओर अगर अहाँके जिलाके बिहारके अन्दर जिला टू जिला अगर अहाँके सफर करैके यऽ तऽ ट्रेन छै ट्रेनके सुविधा बहुत नीक छै एतऽ के आओर साथ ही साथ बसके सुविधा भी उपलब्ध छै लेकिन हमरा लागैए कि ट्रेन बससँ जादा सुविधाजनक रहतै आओर बाकि सड़क केर तऽ सुविधा बिहारमे हमरा नहि लागैए कतौ कतौ कमी छै सड़क केर बढ़िआँ सड़क केर तऽ बस आओर ट्रेन मुख्य रुपसँ बिहार घुमै लए काफी यऽ छोट छोट गाममे भी अहाँके लोकलमे बस भेट जाएत लोकलमे ऑटो भेट जाएत रिक्शाकेँ जे रहै प्रचलन पहिने काफी रहै जेना हम जहन छोट रही तऽ हम देखैत रही बहुत लोक रिक्शासँ ट्रेवल करब पसन्द करैत रहथिन लेकिन आब जे छै से रिक्शाकेँ जगह लए देलकै ई रिक्शा तऽ ई रिक्शासँ बेसी सुविधा रहै छै सबके ट्रेवल करैमे कियाकि ई रिक्शा जे छै से अहाँके कम पैसामे पहुँचा देत अहाँके जगहपर रिक्शासँ ट्रेवल करै छी तऽ अहाँके बेसी पैसा लागत